पुस्तकालय मे पहिले जाइत रहियै अभी ना जाइले घर मे पुस्तकालय नऽ हय व्यक्तिगत पुस्तकालय घर मे नऽ हय अभी थोड़ा मोरा बच्चा सभके कारण पुस्तकालय थोड़ा मोरा आस पड़ोस मे एगो पुस्तकालय हय वही पर जाइले बच्चा सभके किताब लाबे लागि आओर अपना घर मे पुस्तकालय नऽ हय